जोंनि ओनसोलनि दोरोङारि गेलेमुफोरा मोननै मोनथाम बेफोरो जादों दैयाव हेलौ गेलेनाय आरो बारनाय गेलेनाय बाथा गेलेनाय आरो ग'र गेलेनाय जों बेफोरखौ उन्दै समाव गोबां गेलेबोदों आरो बेफोरखौ दासिमबो जोंनि उन्दै उन्दैसिनफोरा गेलेयो जोंनि ओनसोलावहाय बबेबा बबेबा गामिफ्राव गेलेला बेफोरखौ जों दा उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ फोरोंनांगौ बेफोरो जोंनि दोरोङारि गेलेमु बेनिखायनो गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो बेफोरखौ बाहायनांगौ दा आ दा आथिखाल बेफोर गेलेमुफोरखौ बांद्राय गेलेला दानि गथ'फोरा खालि भलिबल फुटबल बेफोरखौल' गेलेनाय नुनो मोनसै